दिमाकुसि हाथाइआव सिखा फिसा बायदोंमोन आङो गोबौथार माने पियासबो हानो हायो गोबौ मैगं थाइगंबो हानो हायो आरो सिगांना बुथुवा थारमोन आरो सिखाया